हाँ डेंगू और मलेरिया मच्छर जैसी जनित बीमारी को रोकने के लिए कई तरह के प्रयास करते हैं जैसे कि घरों में बाल्टी या कंटेनर में पानी भरा रहता है उसे ढक कर रखते हैं जिससे मच्छर जमा न हों कूलर में भरा हुआ पानी जो कि कई दिनों का होता है उसे भी साफ करते हैं जिससे उसमें भी मच्छर और डेंगू वाले मच्छर न पनपे इसी के साथ रात को सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करते हैं जिससे मच्छर अंदर मतलब सोते समय हमें न काटे ऐसी और शाम को नीम के धुएँ का नीम के पत्तों का धुआँ किया जाता हैं जिससे मच्छर दूर भागे और खाने पीने में ध्यान रखा जाता हैं जिससे बीमारियाँ दूर रहें हरी सब्ज़ियाँ अधिक खाई जाती हैं सब्ज़ियों में जैसे पालक और मेथी खाते हैं इसी के साथ फूल फल का भी उपयोग करते हैं फल का भी सेवन करते हैं अमरुद और जामुन पपीता जैसे फल खाते हैं जिससे बीमारियाँ दूर रहती हैं और डेंगू और मलेरिया भी से बचाव करते हैं